پانچ کنٹریز نیم آف انڈیا نمبر ایک ایتھیوپیا نمبر دو جاپان نمبر تین فلپائنس نمبر چار رشیا نمبر پانچ برازیل